आंनि जुथाया आं बेंतलावनो बायदोंमोन खिन्थु एसे ताइटलि जादों जादों आरो ताइटलि जानानै आङो बिराद फुजायाव आङो बै फुजा समाव आं गाननोनो मोनासै मानो होनबा आइथिङानो एसे सोबानो सायो बा थिफुजोबदों बेनिखायनो आङो रागा जोंनानै आं बेखौ गानासै माने बिराद जुथायालाय मोजांमोन बिरादनो दामिबोमोन बिदिनो पासच' थाखानि लादोंमोन आङो बेखाय गाननोनो हायासै आथिङानो सब थिफुनानै थै गबाय बिदिनो थिफुबाथ' गाननो हाखायाना बिदिनो आथिङा साबाय सानानै मालाबा आं लामायाव खुनानै थाबायनांगौ बिदिनो लासिंसिं जायो खुनानै थाबायनांगौबा लाजिनाय मोननानै आङो जुथाखौ रागा जोंनानै आङो गानासै बिदिनो मोजाङालाय मोजांमोन कालार सालार बिराद मोजांमोन ओमफ्राय बिदिनो जुथायाबो एसे फिसाबो जादों आरो एसे ताइटलिबो जादों नालाय बेखायनो थिफुनायनि थाखाय आङो रागा जोंनानै आङो जुथाखौनो गाननाय जायासै आरो